जेल्लै अस लोन लैंदे न ते असें ई ओह्दा स्हेई इस्तेमाल करना चाहिदा ऐ जेल्लै असें ई लोन मिलदा ऐ तां असें ई अस किश कनक बगैरा ओह् लेई सकदे आं ते कनक बगैरा लाई लै ते जेल्लै ओह् होंदी तां अस उसी बेचना होग ते अस उसी बेची सकने आं बेची असें ऐसी जगह बेचना चाहिदी ऐ कि जित्थें असेंगी भाव शैल मिलै होर जित्थें साढ़ी कनकै दी फसलै दा ओह् रक्खन मान रक्खन ते ओह्दी ओह् बी रक्खन कि दिक्खियै लैन ते ओह्दी देख भाल करने आह्ला बी होना चाहिदा ते नुहाड़ी देख भाल करी सकै कोई ते असें उच्चिएं फसल च लाना चाहिदा ऐ एह् निं करना चाहिदा कि हून ओह् साढ़ा ओह् ऐ ते उं'दी फसल खराब करनी नेईं उ'न्ने बचारे बड़ी मुश्कल कन्नै लोन लेई लेई फसलां कीतियां होंदियां ते ते असें ऐसी जगह फसल बेचनी चाहिदी ऐ जित्थें साढ़ी फसले दा प्रभाव अच्छा होऐ असें ई ओह्दा लाभ मिलै ते चंगा करगे ते चंगा ऐ मिलना ते ओह् आखेआ जंदा ऐ ते इस गल्ला साढ़े आस्तै लोन जेह्ड़ा ऐ ओह् जरूरी ऐ पैह्लें पैह्लें लोग दोआर लैंदे हे जेह्ड़ा दुआर लेई लै तां उ'नें उं'दा उल्टा मिलदा हा कि ते अगर कोई कुसै कशा दोआर लैंदा हा ते फसलां होंदियां हियां ते ओह् आखदा हा मेरा दुआर दे फसल नेईं होंदी ही कुसै दी तां ओह् होंदा हा लेकिन अगर लैता होऐ तां इन्नी दिक्कत नेईं होंदी ऐ कि मकाना पौंदा लेकिन इ'नें गी इक द'ऊं म्हीनै दी मोह्लत दिती जंदी ऐ